जी हाँ मैंने स्कूल में कई सारे ड्रॉइंग्स बनाई थीं उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जब मैं अपने स्कूल में था कक्षा दसवीं में तब मेरे तब मैंने अपने मामाजी से कला के विषय में बहुत कुछ सीखा और उनसे सीखकर मैंने उसको अपने निजी जीवन में मैंने अपने आर्ट करियर में बहुत योगदान बहुत योगदान लाभदायक साबित हुआ और वह मेरे करियर को आज तक लाभदायक बनाता जा रहा है उनसे जो कुछ भी मैंने सीखा मैंने अपने स्कूल लाइफ़ में उसका अच्छे बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक कॉलेज है काशी विद्यापीठ वहाँ पर आर्ट की बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है बहुत ही सही तरीके से लोग उसका उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं और उससे आनेवाले आनेवाले लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा लोग उससे भी आकर्षित होंगे